بچپن میں ہم بہت کھیلنا کھیلتے تھے رسی والا اچھل کود پکڑم پکڑائی جو ہم کو بہت پسند آتا تھا ہم خوب کھیلتے تھے بہت سارا بچہ کا کھیلا ہوتا ہے پکڑم پکڑائی پکڑم پگڑائی ہوتا ہے رسی سے کودنا اچھل کود زیادہ پسند ہوتا ہے سب بچوں کو ویسے ہی ہم کو بھی پسند تھا ہم بھی ابھی بھی بہت کچھ بچے ہم کھیل رہے تھے بچے بچپن کا یادگار دن رہتا تھا بچپن میں سب اچھا سے کھیلتے ہیں کودتے ہیں گھومتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں بچہ کو اپنا اپنا پسند ہو جاتا ہے ہم کو بھی بہت سارا کھیلا پسند تھا کھیل بھی تے کھیلتے بھی تھے زیادہ تر کھیلتے تھے پکڑم پگڑائی اس کے بعد رسی والا کھیلتے تھے رسی والا اچھل کود تو زیادہ کرتے تھے کہ اچھل کود میں زیادہ خوشی ملتی تھی سب کو اپنا اپنا چوائس رہتا ہے بچپن کا کچھ یادگار دن رہتا ہے سب کو بس بچپن کا یادگار دن رہتا ہے بچے میں ہر چیز کھیلا کھیلتے ہیں سب بچے ہم بھی کھیلتے تھے پکڑم پکڑائی ہر چیز کھیلتے تھے